गोंयचे जे मेन हेल्थ इन्स्टिट्यूट म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज आसा थंय पयलीं लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स आशिल्ले मुख्य म्हणजें अ ऐज अ टिचिंग इन्स्टिट्यूट थंय ज्यो सिट्स आशिल्ल्यो त्यो खूब्ब कमी आशिल्ल्यो आनी थोडे स्टुडंट अ मेडिकल डिग्री घेताले आनी कारण केपेसिटी इन्स्टिट्यूटची इतली नाशिल्ली आता सीट तांच्यानी बऱ्या पैकी वाडयल्या आनी सीट वाडल्या कारणान ह्या इन्स्टिट्यूटा इन्स्टिट्यूटान बरेचशें डॉक्टर अ आपली डिग्री घेतात तशेंच न्हय तर पोस्ट ग्रेजुएट सुद्दां अ सिट्स वाडयल्या कारणान पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरय बरेंच प्र प्र बरेंच प्रमाणांत तयार जातात आनी ताका लागून जो डॉक्टर पेशन्ट रेश्यो आसा तो बऱ्या पैकी फेवरेबल जाला आनी ताका लागुन जो वेटिंग टायम आसा तो कम्पेरेटिव्ली इंम्प्रूव जाला पण तरी सुद्दां आनीक हांतुतूय इंप्रूवमेंट जावंक जाय हें जरी खरें आसले तरी प्रोग्रेस बरी पॉजिटिव आसा दुसरें म्हणजें ज्यो सुपर स्पेशलीटी ज्यो हे आसा तांचे खा तांची हे अपॉइंटमेंट ऑनलायन अपॉइंटमेंट बीन अशी सुवीधा गवर्नमेंटान केल्या आनी ताका लागुन अपॉइंटमेंट प्रमाणें अ जो ओपीडींतलो वेटिंग टायम आसा तो बऱ्या पैकी कमी जाला गांवातली सोय म्हटल्यार ती हेल्थ सेंटर्स जी आसा थंय हेल्थ सेंटरान तांची ओपीडी दिस तेंचे थारलेले आसता आनी त्या दिसा ओपीडीक जे पेशंट येतात तांची जास्त डॉक्टर आसल्या कारणान म्हणजे पयलीॆ समजा एकच एका हेल्थ सेंटर एकच डॉक्टर आसतालो जाल्यार आता ते संख्या बऱ्यातशां हेल्थ सेंटरान वाडयल्या कारणान तर खूब पेशंट तांकां म्हणजे पळोवंक मेळटा आनी ताका लागुन जो वेटिंग टायम आसा तो रिलेटिव्ली कमी जाला अजून इंप्रूवमेंट जावपाची गरज आसा पण तरी सुद्दां हे सुदारणां बऱ्या पैकी जाल्या